फ़सलु करण लाइ खेती जा आहिनि जीअं म मुंबई में अथव जीअं अंबु अंगूर ऐं केलो संतरो हे हिते जा उप उत्पादक अथव ॿिया अथव जीअं असां कयूं था चांवर जुअर ॿाजरो वरी असांजी हीअ कणिक कणिक जी उत्पादन बि हिते मुंबई में ई थींदी आहे ॿियो अलॻि क़िस्म जूं दालियूं अथव उरद दाल अथव अरहर जी दाल अथव चांवर अथव सभिनि जो उत्पादन थिए थो हिते मुंबई में हिते असां पशू बि था पालियूं त हिने करे पशू जे करे असां हुनखे सीचियूं था अछा बाक़ी पशू खां पहिरियों जेको मां तव्हांसां ॻाल्हि कई आहे उहा आहे अलॻि अलॻि शयुनि जी जीअं आहिनि चांवर जूअर हे सभु हे हिते खेती में विझनि था आहिनि न हे हिननि खे सीचिनि था सीचिनि था कीअं ॿुधायो जीअं पाणी विझी करे पाणी विझी करे हिनखे सॼो वधाइनि था वधाए करे पोइ हिननि जो मौसम अचे थो जॾहिं हीअं हिननि खे कटीन ता कटींग करे पो इए जिअं बाजार में विकरनि ता बजार में विकरनि विकरनि ता हे आहेनि जेका आइनि चांवण कणक जीअं मां तव्हांखे चयोमांव गनो सॼो ॿारहां जा ॿारहां महीना मिलंदो अथव ऐं असांजे हिते पशूपालन बि जामु आहे पशू पालन में हे कनि था तिवणु तिवणु असां जेको घर में ठाहियूं था हे हे पालीनि था पोइ असां हिननि खां कटाए वठी था अचूं चिकीन था ठाहियूं इन्हनि मां जेको अंडो मिले थो उहो था ठाहियूं मुर्गियूं था वठूं मुर्गियुनि जो पालन था कयूं सभिनि खां वधीक हिते मुंबई में असांजो अथव मच्छियूं छो त तव्हांखे ख़बर हूंदो मुंबई शहर आहे जेको चारो तरफ़ु समुंड सां आहे हो समुंड जे विच में आहे त हिते असांखे मच्छियूं जामु वधीक तइदादु में मिलंदियूं आहिनि झिंगा मिलंदा आहिनि असां सिंधी आहियूं तॾहिं असां ख़ाली खाईंदा आहियूं मच्छियूं ऐं झिंगा खेखरा असांजी पैदा हु नाहे न असांखे खेखरा वणंदा आहिनि माच्छियूं असांखे जामु तइदादु में मिलंदियूं आहिनि हू बि सभु अलॻि अलॻि तरह जूं त हिन करे समुंड आहे जेको असांजो समुंड जो फलु आहे मच्छी जेको असां हिते वधीक खाईंदा आहियूं इनसां कठ आहे झिंगो झींगा बाक़ी असांखे वणंदो आहे तिवणु असांखे मुर्गो न वणंदो आहे हेॾो छो त मां आहियां सिंधी जेको तिवण में मज़ो कयां ऐं मच्छी झिंगनि में मज़ो कयां मूंखे मुर्गा मुर्गी न वणंदा आहिनि हा बाक़ी अंडो आहे जेको असांखे सुबुह जो नाश्ते ते ॾाढो वणंदो आहे ऐं असां हो खाईंदा आहियूं